मां इलाही सॼी डांस जी कॉम्प्टीशन्स में पार्टीसिपेट कंदी रहंदी आहियां मां पाण हिकु डांसर आहियां और मां जेकी इंडिया में सभिनि खां वॾी चैंपियनशिप थींदी आहे रेड बुल जी मां हुन में हर साल मां वेंदी आहियां मां पार्टीसिपेट उन में न कंदी आहियां पर करणु चाहींदमि जॾहिं मूंखे लॻंदो मुंहिंजे अंदरो ईंदो हो कि हाणे मां रेडी आहियां हुन में पार्टीसिपेट करण जे लाइ तॾहिं मां कंदमि जीअं डांस में साइफ़र्स हूंदा आहिनि और कॉम्पटीशन्स हूंदा आहिनि त हुन में मां पार्ट वठंदी आहियां मां कई दफ़ा सिंधियुनि लाइ सिंधियुनि लाॾनि ते असांजी परफ़ॉम करे चुकी आहियां ऐं प्राइज़ बि वठी चुकी आहियां हुननि में हमेशह जॾहिं बि माण्हू कल्चरल पंहिंजो डांस कंदो आहे त उन जा चांसिस वधीक ई थींदा आहिनि जीतण जा त मां जीअं ई कोई कॉम्पटीशन में मां पार्टीसिपेट कंदी आहियां या कोई साइफ़र में वेंदी आहियां त हुते मां हीअं कोशिश ज़रूरु कंदी आहियां कि मां पंहिंजो सिंधी जो या पंहिंजो क्लासिकल जो कुझु टच ज़रूरु ॾेई करे अचां ताकि हू पंहिंजी संस्कृति हुन में ॾेखाई ॾे कि असां सिंधी आहियूं असां भारत में रहण वारा सिंधी आहियूं असां हितां जी संस्कृति न छॾी आहे अञा